नमस्ते मेम नहीं पढ़ते हैं बच्चे ध्यान देते हैं अच्छी पढ़ाई होती है जी इसी महीने में होगा जी जी जी पाँच सौ रुपये जी पेपर होने के बाद जी है दो सौ रुपये पाँच सौ रुपये पढ़ाई अच्छी होती है कोई दिक्कत नहीं होगा हम बच्चों पर ध्यान देते हैं जी जी ये तो मदर लिमा है

तीन बच्चे पर एक बच्चे को छूट है बोलें हैं तीन बच्चे पर एक बच्चे का छूट रहेगा एक बच्चा फ्री में पढ़ेगा उतना ही लगेगा इस महीने से शुरू होगा ठीक है अपने बच्चों को लेते आएं कोई दिक्कत नहीं है अच्छी पढ़ाई होती है हम बच्चों को ध्यान देते हैं ठीक है तो करनी है भेज दीजियेगा ठीक है हो जायेगा जी जी जी नहीं